जेको माण्हू हाणे हाणे डाक टिकट पत्थर या सिक्को जमा करण शुरू करे रहियो आहे हुनजे लाइ मुंहिंजो इहो सुझाव आहे कि उहो पंहिंजे दोस्तनि यारनि सां मित्रनि सां मिली करे हिन बाबति हुनखे ॼाण ॾे ऐं हुनखे चवे कि तव्हां वटि बि अहिड़ा कोई सिक्का अहिड़ा कोई शयूं आहिनि त हू पुराणा सिक्का जेके बि आहिनि त मूंखे ॾियो उन्हनि सां बि उहो वठी सघे थो ॿीं ॻाल्हि आहे कि अगर कोई नओं टिकट डाक टिकट ज़ारी थिए थो त उहो ॼण उहा पेपर में कढंदा आहिनि त हुन पेपर खे बि हुनखे पढ़ण खपे ऐं हुन पेपर जी कटिंग बि हुनखे रखणु घुरिजे